व्यवसायिक सबपर आहाँकेँ पढ़ाई होबाक चाही लेकिन पढाई नहि होइ छै तऽ ई गलत चीज भऽ रहल छलै लोकके बहुत दिक्कत होइ छै आम लोकके जे जाए पड़ै छै दूर दूर पढ़यके लिए ई कोनो बात नहि भेल छलै सिलाइ पशुपालन मुर्गी पालन ई सब होबाक चाही ई सब दिक्कत भऽ रहल छै अपना सभके जे सुपौल कि कतौ जाए पड़ल छलै तऽ ई सब नहि होबाक चाही किन्तु इसकुल सबमे होबाक चाही जे जरुरी छलै ई एहन बात नहि होना चाही होबाक चाही जे पढ़ाई लिखाईमे पैसा खर्च होइया आम लोगके तऽ ई सब नहि होएत तऽ ओ ठीक नहि बनैया होना चाही जरुरी यऽ ई सब काम पढ़ाई लिखाई दिक्कत होइया बहुत विद्यार्थी सब ओहि दुआरे बहुत पढ़ाई लिखाईमे चौपट भऽ रहल छलै तऽ एहन नहि होना चाही तऽ विद्यार्थी सबके आगाँ बढ़ाएल जाए जल्दी जल्दी पढ़ाई लिखाइमे इसकुल सबमे पढ़ाइ लिखाइ नहि हेतै तऽ कोना काम चलतै गुजर चलतै सबके दिक्कत छै तऽ सिलाइ मशीन मुर्गी पालन सब होबाक चाही एहन बात नही होइ छै जे नि होइ छै नहि कए सकैया केओ भी सब कए सकैया